मां तरह तरह जा पौधा लॻाईंदी आहियां एलोवीरा जो ऐं इहे सभु गुल ऐं सदाबहार जो ऐं राति की रानी जो इहे घणेई लॻाईंदी आहियां पौधा मछरनि जो लॻाईंदी आहियां हिकु मछरनि जो आहे पोधो लॻाए त मछर न ईंदा आहिनि घणेई कुझु कंदी आहियां बाक़ी उन में जीअं ई प्रद्रर्शिनीअ जो एॾो शोक़ु कोन्हे पर पुछंदी आहियां साहेड़ियुनि खां ॿुधाईंदियूं आहिनि या कहिड़ी खाध ॾियणी खपे कहिड़ो न ॾियणु खपे ऐं गुलनि वारे वट बि वञी ॾिसंदी आहियां पर ख़ासि मूंखे अहिड़ो शोक़ु कोन्हे प्रद्रर्शिनीअ जो बाक़ी हीअं जीअं मोठी निम आहे धाणा आहिनि ऑल लॉकीअ जो पौधो आहे इहे घणेई लॻाईंदी आहियां मां मिठी निम में लसी हूअ ॾुध जी हुंदी आहे छाछ उहा बि विझंदी आहियां थोरी हैड हैड जो पाणी विझंदी आहियां हुन सां छा मिठी निम सुठी थींदी आहे बढ़िया ऐं इहे घणेई पोधनि जो शोक़ु आहे मूंखे पर हीउ छा वधीक एतिरो उगाए प्रद्रर्शिनी न लॻाईंदी आ्यांहि उन में एतिरो इंट्रस्ट कोन्हे ॾिसंदी ज़रूरु आहियां बाक़ी मिर्च ॿिर्च उघाईंदा आहियूं भॼियूं बुतियूं इहे घणेई कुझु कंदी आहियां